पढ़नाइ लिखनाइ बहुत बढ़िआँ चीज छियै अगर आदमी लोनो लए कऽ पढ़ै छै तऽ सहिए छै कोइ दिक्कत नहि छै आ नै लोन लए सकै छै जकरा छै पढ़यवला तऽ घरोसँ पढ़ि सकै छै पढ़नाइ लिखनाइ ठीक छै बुद्धि ज्ञान होतै पढ़लै लिखलकै नौकरिए भए गेलै तऽ लोन अगर लेलकै तऽ ओकरा चुका दहो चुकयनेसँ ठीक रहै छै लोन बढ़िएँ चीज छियै काम भेलै तऽ सही छै काम भेलै लोनसँ काम भए गेलै नोकरी भेलै तऽ अपन जे छै लोन ओकरा चुकाए दहो लोन चुकबयके बाद फेर ठीक रहतै पढ़ना लिखना चाही पढ़ने लिखनेसँ ज्ञान होइ छै बुद्धि होइ छै बहुत आदमी लोनकेँ कहै छै खराबो होइ छै तऽ लोन बढ़िओँ होइ छै जब नहि देतै तऽ गड़बड़े ने हेतै जब दए देतै तऽ सही रहतै इएह बात छै लोन अच्छा चीज छियै लेकिन ओकरा चलेनाइसँ अच्छा होइ छै चलेलकै लोन लेलकै पढ़लकै पढ़ि लेलकै पढ़ि कऽ बुद्धि ज्ञान भेलै नौकरी भेलै तऽ ठीक रहतै नोकरी बहुत बढ़िआँ चीज छियै पढ़ना लिखना चाही आदमीकेँ चाहे लोनसँ हो या घरसँ हो चाहे जेना भी होय सही रहै छै लोने लऽ कऽ पढ़ै छै आदमी तऽ कोनो खराब चीज नहि छै बढ़िएँ छै लोन लेलकै नोकरी भेलै पढ़लकै लिखलकै अच्छा ज्ञान भेलै बुद्धि भेलै नोकरी भेलै तऽ चलह अपना जे छै पैसा दए दहो पैसा दए दहऽ कर्जा चुकाए दहो इएह लेल बढ़िआँ होइ छै आओर की छै पढ़नाइ लिखनाइ बहुत बढ़िआँ चीज छियै पढ़ै लिखै छै आदमी लोनो लए कऽ पढ़ै छै जकरा घरोसँ छै घरोसँ पढ़ै छै ई थोड़े छै कि मानि कऽ चलू सभ लोने लै छै जकरा नहि छै गरीब गुरिआ छै तऽ की करतै लोनो लए कऽ पढ़ि कऽ अपन टाइम पास करै छै आ नोकरी होइ छै तऽ कर्जा चुका दैत छै इएह होइ छै आओर की हेतै पढ़नाइ लिखनाइ बहुत बड़ा चीज छियै पढ़ना लिखना चाही आदमीकेँ चाहे जेना भी पढ़ि लिख लै छै तऽ सही रहै छै पढ़य लिखय बुद्धि खुलै छै ज्ञान होइ छै केना बैठैत उठैत छै केना की बोलनाइ छै बुद्धि विचार बहुत अच्छावला बात छै पढ़ि लिखि कऽ नोकरी लगनाइ ओहो बड़ा चीज छियै कतेक पढ़ि कऽ किछु नहि करै छै खर्चे कए दैत छै माय बापके पैसाकेँ या लोने लए कऽ सेसभ नहि होना चाही पढ़ना चाही आदमीकेँ पढ़ि लिखि कऽ ई देखयना चाही कि हँ हम समाजमे केना पढ़लियै केना की करलियै ओहि हिसाबसँ जे छै ओहो देखै छी ने फलनाकेँ देखै छियै फलना आदमी लोने लेलकै लोने लए कऽ पढ़लकै तऽ देखै छियै नोकरी चाकरी भए गेलै सही छै नोकरी लए लेलकै हँ नहि तऽ ठीक छै लोको बढ़िएँ कहै छै अगर उएह कि पैसाके अगर गलत यूज करबह यूज हेतै नहि करबहो काम नहि पढ़बहो लिखबहो तऽ ओ दिक्कत भए जेतै एहि खातिर जे छै पढ़ह लिखह अपन बढ़िआँसँ लोने लेलहक तऽ कोनो दिक्कत नहि छै लेकिन सही चीज होना चाही सही जगह लगना चाही ओकर फैदा होना चाही ई नहि कि आब पैसे लोने उठाए लेलियै पढ़बे नहि करलियै ईसभ चीज नहि होना चाही पढ़ना लिखना चाही आदमीकेँ एहि सभ बढ़िआँ ज्ञान होइ छै दोसरो कोइ आदमी कहै छै से हँ नहि फलनाकेँ देखै छी एना करलकै तऽ सही रहलै हँ तऽ ओहि देखाउँससँ दोसरो आदमी करै छै तेसरो करै छै आ उएह जे गड़बड़ा जाइ छै तऽ मानि कऽ चलहो दिक्कत भए जाइ छै एहि खातिर जे छै सही जगहपर होना चाही सही जगह लगना चाही पैसा तऽ ठीक रहै छै पढ़य लिखयमे प्रेस रखना चाही जखन गार्जियन कहलकै पढ़ह लिखह चाहे गार्जियने किएक ने पैसा दै छै तऽ ओकर अथी होना चाही ई नहि कि हँ अभी गार्जियने दैत छै तऽ ओ हमरा कथी लेल दैत छै ई चीज दिमागमे रखना चाही बुद्धि रखना चाही आ नहि तऽ तब की हेतै लोको की कहतै कहतै ए फलनाकेँ एना भेलै ओना भेलै ईसभ चीज नहि होना चाही आदमीकेँ देखयना चाही कि हँ केना छै